जी हाँ स्कूल में होने वाले कई सारे ऐसे प्रतियोगिताएँ थीं जिनमें मैंने भाग लिया मुझे नृत्य करना पसंद है और कॉमेडी करना पसंद है मैंने मंच पर कई कई बार चुटकुले सुनाए हैं मैंने कई मैंने कई बार बहुत कुछ पल का कॉमेडी सीन भी एक्ट किया है विथ चेहरे के एक अच्छे एक्सप्रेशन के साथ स्कूल में होने वाली कई सारे ऐसे एक्टिविटी जैसे पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी टीचर्स डे पर होने वाले कई सारे कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन किया और वह पल मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि उस पल में मैंने ऐसी कई सारी चीज़ें सीखीं कई सारी चीज़ें नई जानने को मिली जो मेरे आने वाले भविष्य में एक एक गाइड के रूप में मेरे सामने आए उस पल में मैंने अपने जीवन का अच्छा पल जिया मैंने ऐसी कई सारी चीज़ें सीखीं जो आज तक मैं अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहा हूँ और वह मेरे भविष्य को उज्वल बनाने में बहुत ही लाभदायक है